एह नोंनियाव ओरैबायदि ओरैबायदि दखनानि रं मोनगोन नामा दखना फानगोन नामा जिखुनु रङानो जायो मोनसे आंनि न'खराव हाबा जानायनि थाखाय दखना बायनो नागिरदोंमोन आरो रंखौ मा मा रं दङ बेखौ खिन्थाहरदो

हाबायाथ' दङ एसे दिनानो दा आङो माने नोंनो दानो हरनाय जाबाय जिखौ दा बेसेबां हाखो कैखान हाखो बेखौसो ओहो नायाखै आङो हाथायाव नोंनावनो लायनो होननानै दखनाबो नांगोन दखनाबो नांगौ

जिखौ दालाय सोलिनायालाय सोलिनायालाय बिदिनो सोलिखादों दा इसे खमाव थाइसे थाइनै खमाव हरनांगोन आरो नोङो बुरजा लानाय हिसाबै आरो माबाबो मा होनो बै बिहु फालि नांगौ बिहु फालिबो नांगौमोन

औ औ औ

औ सोलिबाबो माने आं जिखौ नायनानै जिखौ नायनानै दामखौ होनोसै आरो नोंनाव गांबेसे गांबेसे गांबेसे लाबोनाय जायो औ औ बेसेबां जायो नोंनि दामखौ इसे नायनानै जिखौ नायनानै आङो लाबोसिगोन आरो

औ फैसायाथ' जि आंनि लायनाय लोगो लोगोनो आं गासैबो क्लियार होखागोन नोंनो बाखि खालामा आङो औ दे होनबालाय नोङो मा बुंनो बुंदो दे हाबा लाबोगोन हाबायावथ' गोमो गोमो नांगौ दखना थावसि नांगौ आरो गोमोजोङासो हाबाफ्राव सोलियो गोमो गाबआसो आरो हिनजाव गोदाननोबो गोजा होयो दाथ' गुफुर होबाय र' सिगाङावथ' गोजा होयोमोन दा माया सोलियो जिखुनु लाबोनोसै आरो आङो जिखुनु गांनैखौ बबे मोनसेया सोलियो हिनजाव गोदाननि हौवा गोदाननि थाफाग्रानिबो नांगौ ना

आंनो लायनोसै देह होनबालाय